دہلی میں بیماریوں اور ہلاکتوں کی بنیادی وجہ اپنی صحت سے لا پرواہی ہے لوگ اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے صحت کو نقصان پہنچائے بہت سی چیزیں جو چکنائی والی ہوتی ہیں جو چٹوری ٹائپ کی ہوتی ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں کچھ لوگ اپنی بری عادتوں کی وجہ سے بیماری کا شکار ہوتے ہیں جیسے کچھ لوگ ڈرنک کرتے ہیں انہیں شراب پینے کی عادت ہوتی ہے اس میں کچے پکے شراب یا پھر حد سے زیادہ سگریٹ نوشی ٹوبیکو اس طرح کی چیز سے وہ گمبھیر بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں اور وہ موت کی طرف وہ چیز لے جاتی ہے اگر ان سب سے چیزوں سے بچا جائے اوائڈ کیا جائے تو میرے خیال سے امواتیں کم ہوں گی اور بعض دفع یہاں پہ موسموں کی وجہ سے بھی لوگ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں جیسا کہ برسات کا موسم ہے اس میں جگہ جگہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس میں ڈینگو ملیریا اس طرح کے مچھر پیدا ہوتے ہیں اور لوگ اس بیماری کے شکار ہوتے ہیں ڈینگو کے اموات ڈینگو کے وجہ سے اموات بہت ہوتے ہوجاتے تھے جس پہ ابھی حکومت نے توجہ دی ہے تو بہت حد تک کنٹرول ہوا ہے لیکن پھر بھی اس میں ابھی بہتری کی ضرورت ہے تو یہ سب وہ عوامل ہے جس سے لوگ بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں اور ایک اور چیز پولوشن یہاں بہت زیادہ ہے پولوشن کی وجہ سے بھی لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے بریتھنگ دقت دقت آنے لگتی ہے اور وہ سانس کے مریض بنتے ہیں لوگ کھانے میں الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں اور فیٹی چیزیں کھاتے ہیں جس سے لیور ان کا جو ہے لیور کے ڈزیز ان کے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور صحیح ڈاکٹر سے اچھے ڈاکٹر سے علاج نہیں کروانے یا ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے وہ بھی موت کے شکار ہوتے ہیں تو میرے خیال سے ان سب چیزوں پہ توجہ دی جائے جیسے سگریٹ نوشی ہے یا ٹبیکو سے بچا جائے الکوہل سے بچا جائے تو بڑی حد تک لوگ اموات سے بچ سکتے ہیں یا گمبھیر بیماری سے دو چار نہیں ہو سکتے ہیں